हमारे भारत में प्राचीन काल से चित्रकला प्रसिद्ध है हमारे भारत में चित्रकारी से बनाए गए लोग वस्तुओं को धारण करते हैं इन वस्तुओं में चित्रकारी की कला बहुत ही सुन्दर लगती है चित्रकारी प्रसिद्ध कुछ देशों में पाई जाती है हमारे बिहार में चित्रकारी की कला बहुत प्रसिद्ध है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी चित्रकारी की जाती है और जयपुर में भी चित्रकारी की कला बहुत प्रसिद्ध है इन देशों में चित्रकारी बहुत ही सुविधा जनक हो रही है हमारे भारत में चित्रकारी कारी की कला बहुत ही प्रसिद्ध है और यह चित्रकारी हमारे उपयोग के लिए भी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी होती है हमारे वस्त्रों में चित्रों की छपाई होती है वस्त्रों में चित्रकला का निर्माण होता है इससे लोग अपने खर्चों को भी चलाते हैं कपड़ों पे चित्रकारी करते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं इससे कपड़ों में सुन्दरता भी छपी होती और है और लोगों का खर्चा भी इसी से चलता है हमारे भारत के कुछ राज्यों में चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है जैसे बिहार उत्तर प्रदेश जयपुर जैसे राज्यों में चित्र का कला बहुत ही प्रसिद्ध है इन राज्यों में चित्रकारी बहुत ही पाई जाती है चित्रकार लोग कपड़ों पे चित्रकारी बड़ी ही सावधानी से करते हैं ताकि हमारे कपड़ों पर ग़लत चित्रकारी ना हो जाए इस वजह से वो बहुत हाँ बहुत अच्छे से चित्रकारी करते हैं ताकि कपड़े की चित्रकारी देखने में सुन्दर और सॉफ़्ट दिखे जिससे लोगों लोग जब उस कपड़े को धारण करे तो उनकी सुन्दरता और बढ़ जाए चित्रों की यह सुन्दरता लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है हमारे प्राचीन काल में भारत में से आज तक चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध होती आ रही है प्राचीन काल से लेकर आज़ तक चित्रकारी है और कपड़ों में अधिक चित्रकारी आ रही है इन समस्त तथ्य को हम ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि जिन कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है उन कपड़ों को धारण करने से बहुत ही अच्छा लगता है अतः यह कहा जा सकता है कि कपड़ों पर चित्रकारी होना आवश्यक भी होता है